इनए हमरा कुछ दिन पहिले बर्थडे छलह तऽ हमरा मँगवाना छलह रेस्टोरेन्टसँ सामान केक मँगवाना छलह मोमो मँगवाना छलह चाउमिन मँगवाना छलह तऽ हम ऑर्डर करलियै कि बिना अण्डाबला केक चाहिऔ आओर ओ हमरा पहुँचेलके भी सहीसँ पहुँचेलके बहुत बढ़िआँ लगले उसमे जे व्यवस्था उसमे जे टाइम दैत छे इतना टाइममे सामान पहुँचा देबहौ तऽ पहुँचेलकय बहुत बढ़िआँ लगले ओकर जे कमिटी छै डिलिभरी बुआय जे छै सभ बढ़िआँ छै व्यवहार बढ़िआँ व्यवहार विचार करिके बढ़िआँसँ बात करिके आओर सही तरीकासँ सभ सामान घरमे पहुँचेलकय आओर पैसा पैसा लेलकय आओर गेलय हमे चाहितियै तऽ ओकरा कैश भी दय सकैत रहिए या फिर ऑनलाइन भी करि सकैत रहिए तऽ हम ओकरा ऑनलाइन पेमेण्ट हि करलियै इसीलिए ई तरीका बहुत बढ़िआँ छै